में इक छूरी लैती ही ते बड़े प्यार कन्नै उस शैल कीती ओह् चली गै निं बिलकुल निं चली केत्त लानी भी छंडी दित्ती केत्त लानी ही भी ऐं बड़ा कट्टेआ बी उस कट्टेआ निं कोई मरचां उस निं कट्टियां कोई मूली उस निं कट्टी कोई खीरा उस निं कट्टेआ कोई अच्छी नेईं लग्गी सब्ज़ी कट्टी गै निं उस बड़ा दुख आया बड़े प्यार कन्नै लैती ही बड़ा दुख आया बड़े दुखै कन्नै छंडुड़ी